अॼु पाण ॾिसूं था त पंहिंजा ॿार ई इंग्लिश भाषा था ॻाल्हाइनि हिंदी भाषा था ॻाल्हाइनि गुजराती भाषा था ॻाल्हाइनि पर ईअं न हुजिणो खपे पाण सिंधी आहियूं त पंहिंजा ॿार बि घर में ॿार जिते पाण जा सॻा संॿंधी सभु मिलनि था उन सभिनि सां सिंधी भाषा ॻाल्हाइणु अॼु पाण वॾा आहियूं घर में त पंहिंजे हीअ ज़िमेदारी आहे पंहिंजे मथां इहा ज़िमेदारी हुजिणी खपे की पाण पंहिंजे ॿार खे सिधी तरह अॻियां वधाए सघूं अॼु हिन लाइ त घणी स्कूलूं बि सुठी ठहियलु आहिनि त पंहिंजो ई ज़िमेदारी आहे की पाण पंहिंजे ॿारनि खे उन स्कूल में दाख़िलो करायूं या त पाण पंहिंजी भाषा सां रुबरूं करायूं पाण झूलेलाल साईं जी अहिड़ी मिठड़ी ॿोली हीअ सिंधी भाषा खे छो पाण विसारियूं पाण खे हिन में अॻियां वेरिणो आहे अॼु पाण ॿुधो बि आहे की जीअं बि भाषाउनि खे अॻियां अची त बि भाषाऊं जी अॻियां आहियूं इन हीउ भॻवान जो करे ऐं ॿुधो बि आहे की सिंधी भाषा बि अॻियां अचे पई थी ॿार धीरे धीरे धीरे पंहिंजी ॿोलीअ सां जुड़नि पिया था जीअं पाण जुड़ियलु आहियूं ईअं पंहिंजा ॿार बि जुड़णा खपनि त इहे पंहिंजो वारसि वार सगत भाषा अॻियां हलंदी हलंदी अॼु पाण पंहिंजे ॿारनि खे सम्झाईंदासीं सुभाणे इहे पंहिंजे ॿारनि खे सम्झाईंदा ईअं पीढ़ी दरि पीढ़ी हिन भाषा जो विकासु हलंदो रहंदो न त ॾिसि पाण ई जो सिंधी न ॻाल्हाईंदासीं त पंहिंजा ॿार कीअं ॻाल्हाईंदा त पंहिंजा ॿार इन भाषा खे कीअं अॻियां वधाईंदा कीअं इन भाषा खे अॻियां रहंदा त पंहिंजे शिक्षा में इन सिंधी भाषा जो बि एतिरो ई महत्व हुजिणो खपे जेतिरी ॿीं भाषाउनि जो आहे